अ दे उम अके इन्दि इन्दि खुनदुंनि सोमोन्दै ना इन्दिआथ' एमफौ ओरैनो सिख्रि दं जोंहा बिदै दैग्रा मोनसे जाथनि सिख्रि दं हो मोनसे जाथनि सिख्रि दङ बेयो बिदै दैयो आमफाय जोंङो बिदैनिफ्राय एमफौ जाबायथ' आमफ्राय एमफौ जानानै बे एमफौआ लासै लासै गोरलैनिफ्राय देरो आरो गोरलै गोरलै एमफौनिथाखाय जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होयो आमफ्राय एसे गिदिरनो गिदिर गिदिर देरहो होलां इन्दि बिलाइ गोरा गोराखौ होहो होलां गासिखौबो ज'ज' लारि लारि होबाय आरोखि हा आमफ्राय देरबाय इन्दिया औ एमफौआ देरबाय आमफ्राय बियो मा जायो फिथोब फिथोब दैनो औ फिथोब दैनो लामा लायो हा फिथोब थोबनो लामा लायो बे फिथोब थोबनो नागेरब्ला बेसोरो अलरेडि एमफौआ आदारखौ जाया आमफाय आदारखौ जालानालाय बिसोरो बे इन्दि थेनथानि गोजौथिं मानखो लांजोबो आरोखि आमफ्राय खिगार जोबो आमफ्राय एमफौआ खिगार जोबबायनालाय आमफ्राय गोजौथिं दावखो लांबाय बे इन्दि देन्थानिनो दान्दायाव होदोंमोनथ' आमफ्राय दावखोलांबाय नालाय नोंहा मोन्थिदो जे बियो सोदोब जायो मोनसे स्रुब स्रुब होनो सोदोब जानाया सोदोब जाबाय नालाय सोदोब जाबाय आमफ्राय नोंङो हमनानै सोदोबा आरो बे एमफौनाव जादों ना जायाखै बेखौ नोङो नायनांगौ आमफ्राय स्रुब स्रुब होनब्ला बे खिगार जोबबाय आरोखि थारमायनि बेनाव खि गैला उदैआ खि गैला नालाय उदैआव स्रब स्रब होनबाय बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय नोङो आलदा मोनसे जायगायाव दोनदो आमफ्राय खान्थाल बिलाइफोरबो दोनजायो खान्थाल बिलाइफोरखौ दोनबायथ' खान्थाल बिलाइखौ दोननानै नोंङो आमफ्राय इन्दि बे मोननायखौ गोमोन होनो दे खिन्थु बेखौ एमफौ मोननाय होनो स्रब स्रब होननाया खिगार जोबो आमफ्राय नोङो बेखौ बै खान्थाल बिलाइआव दोनहरदो हमै हमै उम थाखायो औ होनबानो होनबानो बियो माबाबाय फिथोब थोबबाय औ